माछ मारय के समयमे कहियो बारिश नहि तऽ लागय कहियो बादल गरजि जाइत रहय त लोक के डर भए जाइत रहय तऽ माछ मारनाइ छोरि दैत रहिए जेना नहरमे पानि बेसी भए जाइत रहय तऽ डग जहन सब डूबय के डर से माछ मारनाइ छोरि दैत रहिए आ जे हमरा सबके पोखरि जे पानि जे वर्षा से भरि जाइत रहै तब माछ एने ओने भागे लागैत रहै तऽ ओहि ख़ातिर हमसब व्यवस्था करै छी आओर साइड साइड में जाल लगा दै छी फट्टा गारि दै छी की मछली हमसबके नहि भागय जे भागय जे मछली अगर भागि जाय छै तऽ हमसब ओ बहुते नुकसान भए जाइ छै एहि ख़ातिर हमसब साइड साइड मे चपटी लगा दै छियै जेकरा मुशहरी कहै छियै मछली ओहिसॅं नहि भागै छै तबो एहिमे नहि छै जब बेसी पानि होइ छै तब ओकरो तोरि के भागि जाइ छै तब हमसब के बहुते घाटा होइ छै